नमस्ते ठीक है सर जी

अयोध्या में एकदम जो सरयू नदी है

पाँच सौ रुपये

सुबह दस सुबह दस सुबह दस बजे से तीन बजे तक जाँच बाहर जाती है सर जाँच की सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं नहीं सर नम्बर लगवाना पड़ता है अरे आप फोन कर देंगे तब भी नम्बर लग जाएगा पाँच सौ